आंथ' नांज्लायनाया दख'ना बेफारिफोरजों नांलायनाया आं नांज्लायनाया दख'ना बेफारिनि माबाखौ मोनथियो आरो आङो खिन्थानो हागोन दख'ना बेफारि खालामब्ला दैज्लां अखा माबायदि खस्थ' खालामनांगौ माबायदि लाबोनांगौ माबायदि खस्थ' खालामनानै फाननांगौ बेखौ आं मोन्थियो आरो दैज्लां समाव बिराद खस्थ' जायो दख'ना बेफारिफ्रा बबेहाय फानबा बबेहाय मा जागोन गोरान बुस्थु नागिरो आरो जेन'बा महाय सोरनाव बबेहाय मोनबा बबेहाय फानगोन दख'ना बिजनेसा दैज्लांआव आरो खम जाहैयो आरो जेन'बा मेसेंआवल' इसे बारा जाहैयो दख'ना बेफारि खालामग्राफ्रा दैज्लां समाव बिराद खस्थ' मोनो आरो अखाजों बांखाजों सिनायजों महाय थाबा महाय मागोन बेफोरबायदि दख'ना बेफारिखौ खम जाहैयो आरो खम जाहैनानै मा होनो दैज्लां मेसें बोथोराव बांसिन फाननाय जायो आरो दख'नाखौहाय बेबादि आरो खस्थ' जानायखाय दख'ना बेफारिफ्रा खम जाहैयो अखा बांखा सिनाय जायो नालाय ओंखायनो दख'नाफ्रा सिबाबो अखाजोंहाय मुसिनाय बेफोरबादि जायो नालाय जेन'बा माइदि गोनांफ्राथ' जेन'बा मुसिखायोबो अखाजों ओंखायनो दख'ना बेफारिफ्रा खम जाहैयो आरो दा नों फुजा सेजेनावल' बारा जाहैगोन आरो दख'ना बेफारिफ्रा खस्थ'बो जायोना जानाय थानाय थांनाय फैनाय गारि मथर गाखोनाय जेन'बा गोजान गोजान इसे फैयो नालाय दख'ना बेफारिफ्राबो ओंखायनो खस्थ' जानानै मेसेंआवसो बांसिन खालामनाय जायो आरो फुजा सिगाङाव